गल्ल करगे साढ़े सनातन धर्म दी हिन्दू धर्म दी जेह्दे च गौ माता गी गौ माता दा दर्जा दित्ता गौ माता गी आखदे न एह् भगवान ते एह्दे पिच्छें जेह्की अस हिस्ट्री दी गल्ल करगे गौ माता ही कि'यां एड्डी बड्डी पदवी दित्ती दी ऐ केह् गौ माता केह् कम्म कीता जे उस्सी इन्ना बड्डा दर्जा दित्ता गेआ सब तो पैह्ले जदूं पैदा होंदा ऐ ते ओह्दी मां उस्सी पालदी ऐ बच्चा मां दा दुद्ध पीइयै बड्डा होंदा ऐ ते जिसलै इक दो साल दा होई जंदा ऐ ते ओह्दे बाद ओह् जेह्ड़ी गौ माता ऐ ओह्कड़ा दुद्ध पियै बदधा खेढदा ते ग्रो करदा ऐ ते गौ माता दी साढ़े रलिज़न च बड़ा जैदा इंपार्टैंस दस्सी दी ऐ जेह्ड़े साढ़े भगवान श्री कृष्ण जी ओह् गवाले रेह् दे न श्री कृष्ण ने गवां दी इन्नी सेवा कीती दी इन्नी सेवी कित्ती दी उ'नें गी लोग गवाले आखदे ते हून गल्ल करगे इक महाभारत दी इक क्हानी दी असें सारें गी पता ऐ गुरु द्रोनाचार्य ते दरुपत बड़े शैल दोस्त रेह्दे ते जदूं ओह् गुरुकुल जंदे कट्ठे सिक्खा दे उद्धरूं विद्या ते दौएं गल्ल कीती कि अस जदूं बड्डे होगे ते कट्ठे रौह्गे ते जो चीज़ होगी ओह् असें अद्धो अद्ध बंडनी ते जेह्ड़ी द्रुपत ओह् बड्डा राजा हा ओह् अमीर होइया उ'नैं बड्डा बड्डा कम्म कीता ते ओह् राजा बनियां उद्धरा दा ते जेह्ड़ा द्रोनाचार्य हा ओह् रेहिया गरीब उ'नें केह् कीता कि उ'नें जे पुज्जेआ दरुपत कोल दे दरुपत में तुंदा दोस्त अस कट्टे रौंह्दे साढ़ा कामन गुरु ऐ ते मिगी हो गवां ते दांद देई ओड़ो मेरे जेह्ड़े बच्चे ओह् भुक्खे मरा दे खाने गी रुट्टी निं ते पीने लेई दुद्ध निं दो गौ माता असेंगी दान देई ओड़ो ते जेह्ड़े साढ़े दरुपत महाराज़ उ'नैं मना करी ओड़ेआ उ'नैं आखेआ असें कुछ नेईं देना ते फिर बड़ी लड़ाई होई ते एह् जेह्ड़ी इंपार्टैंस ऐ एह् गौ दी इंपार्टैंस इ'यां दस्सी दी ऐ कि जेह्ड़ा गौ दा दुद्ध पियै बच्चा बड्डा होना इक खराक ऐ गौ दे दुद्ध कोलूं दुद्ध निकलना घ्यो निकलनां मक्खन निकलना पनीर निकलना एह्कड़ी बड्डी बड्डी ऐपलिकेशनां जेह्ड़ियां न्यूट्रिशन जिन्नी लब्भा दी ऐ गौ माता दे दुद्ध शा लब्भा दी ऐ ते गौ माता इक तराह असेंगी पाला दी ऐ ताहियें गौ माता गी भगनान दा दर्जा दित्ता